जी हाँ मैंने योग अभ्यास की कक्षाओं में भाग लिया हुआ है और उन कक्षाओं का अनुभव मेरा बहुत ही अलग प्रकार से रहा और घर पर जब मैंने उसे किया तो बहुत ही विचित्र तरीके से मुझे अनुभव प्राप्त हुआ जैसा कि नहीं होना चाहिए था मैं समझ रहा था कि योग अभ्यास जो कक्षाओं में कराया जाता है वह बिल्कुल यथार्थ रहता है घर पर करने पर वी ठीक वैसा ही अनुभव प्राप्त होगा किन्तु वैसा नहीं हुआ मुझे बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा योग अभ्यास करते में घर आने पर लेकिन कक्षाओं में जब कराया जाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से और सुशासन तरीके से कराया जाता है अगर हम नियमित तरीके से कक्षाओं में अभ्यास करें तो एक समय पर हम घर आकर बहुत अच्छे से कर सकते हैं घर पर हमें वह अब एकदम शांतिपूर्ण तरीके से और धीरे धीरे करना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं हो पाता है और हम घर पर भी जल्दबाजी करते हैं तो उस तरीके से हमें नहीं मिल पाता है योगाभ्यास योग कक्षाओं में कराया जाता है और भली भांति एक प्रशिक्षित व्यक्ति के नेतृत्व में हमें योग अभ्यास कराया जाता है जिसके करने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं किन्तु घर आने पर हम उनका अनुभव नहीं कर पाते हैं और वह नहीं कर पाते हैं